شادی پر دلہن کو مختلف قسم کے تحفے دیے جاتے ہیں جو مختلف ثقافتوں اور روایات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں یہاں کچھ عام تحائف کی فہرست میں پیش کر رہا ہوں زیورات شادی کے موقعے پر سب سے زیادہ دیے جانے والے تحائف میں شامل ہیں ان میں سونے چاندی یا ہیرے کے زیورات شامل ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہار بالیاں کنگن اور انگوٹھیاں دلہن کو خوبصورت لباس بھی تحفے میں دیے جاتے ہیں جیسا کہ ساڑیاں شلوار قمیض اور لہنگے دلہن کو میک اپ سے پرفیومز اور دیگر بیوٹی پروڈکٹس بھی تحفے میں دیے جاتے ہیں کچن کے آلات بیڈ بیڈ شیٹ کشن اور دیگر گھریلو سامان بھی دلہن کو دیا جاتا ہے وہ اپنے نئے گھر میں استعمال کر سکے بعض لوگ دلہن کو نقدی بھی تحفے میں دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید سکے جہیز دینے کی روایات بھی کچھ ثقافتوں میں موجود ہے خصوصاً جنوبی ایشیا میں جہیز کا مطلب یہ ہے کہ دلہن کے والد کی طرف سے دلہن کو اور اس کے نئے خاندان کو مختلف چیزیں دی جاتی ہیں جو کہ مالی طور پر معاون ثابت ہو سکتی ہیں ان میں شامل ہو سکتا ہے نقدی جہیز میں بڑی مقدار میں نقدی بھی شامل ہو سکتی ہے سونے چاندی یا ہیرے کے زیورات بھی جہیز میں شامل کیے جا سکتے ہیں کچن کے آلات فرنیچر اور دیگر گھریلو استعمال کی چیزیں بعض اوقات کار یا موٹر سائیکل بھی جہیز میں دی جاتی ہے جہیز دینے کی روایات بعض اوقات تنازعات اور مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہے کیونکہ یہ مالی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے خاوند میں کش کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے بہت سی جگہوں پر خاص طور پر ہندوستان میں جہیز کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں تا کہ اس روایات کو ختم کیا جا سکے شادی پر دلہن کو دیے جانے والے تحفے اور جہیز دونوں ہی مختلف ثقافتوں اور روایات کا حِصّہ ہیں تا ہم یہ ضروری ہے کہ یہ تحفے اور جہیز محبت اور خوشی کے جذبات کے ساتھ دیے جائیں نہ کہ دباؤ یا مالی بوجھ کی کے تحت